آپ کا سوال ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابیاں کون سی ہیں اور کس چیز پر آپ فخر محسوس کرتی ہیں تو سب سے بڑی کامیابی میری یہ ہے کہ میرا اے ایم یو میں نمبر آ گیا ہے انٹرینس کوالیفائی ہو گیا ہے یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے اور اِس پہ مجھے فخر بھی ہے کیونکہ بچپن سے خواب تھا میرا یہاں پہ پڑھنے کا اور میرے والدین کا بھی یہاں پہ پڑھانے کا سپنا تھا وہ پورا ہو گیا یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی کامیابی بھی میرے لیے یہی ہے کہ میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں اور یہاں سے اچھے سے تعلیم مکمل کر کے نکلوں یہی میری بہت بڑی کامیابی ہوگی اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے والدین بہت خوش ہیں یہاں پہ پڑھانے سے اُنہیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے اور اِسی وجہ سے میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں اُن کی وجہ سے کہ وہ خوش ہیں